दिक्खो जी अगर में जियां तुसेंगी गल्ल सनां चांह्ग कि गार्डेन दी घरै च घरै बिच्च जियां गार्डेन बनांदे न असेंगी सस्ता पौंदा क्योंकि सस्ता इस कारण पौंदा कि पैह्ललें गै अस बूह्टा बनांदे न नोहाड़ै चबक्खै जेह्का न नोहाड़ै चबक्खै अस चबक्खै घेरा बन्नी उड़दे जि'यां गार्डेन करू उड़दे गार्डेन गी अस जियां मतलब मन्नदे जि'यां घेरा बन्नु उड़दे घेरा बनने कारण इस कारण गै असें सस्ता पौंदा तां गै अस उसी असेंगी सस्ता गै पौंदा सस्ता क्योंकि मेनटेन करी अस उसी मेनटेन करी सकदे सस्ता करी सकदे तां गै इयां सस्ता पौंदा ऐ असेंगी गार्डेन बनाना